हम अपन हसबैन्डके साथ पार्क जाइत रहियइ डेली ओतऽ हम वॉक करैत रहियइ हमर हसबैन्ड बच्चा सबके ट्रेनिंग करबैत रहय ट्रेनिंगमे जेना हमर हसबैन्ड पुलिस तैयार करय छै या फिर फौजी तैयार करय छै फिजिकल एजुकेशनसँ रिलेटेड हर फिल्डमे हमर हमर हसबैन्डके स्टूडेंट सब छै केओ फौजी छै केओ पुलिस छै केओ एयरफोर्समे छै केओ नेवीमे छै केओ एस एस सी मे छै केओ एस एस जी डी के एस एस सी मे किछोमे हर किसीके तैयारी करबय छै हमर हसबैन्ड हमर जादातर टाइम ओतय स्पैंड होइत रहय छै शामके तऽ हर सनडेके हमसब पिक मॉल जाइत रहियइ मॉलमे हमसब फूड कोर्टपर जाइके हमसब ओतहु नाश्ता या फिर कहियो कहियो तऽ हमसब डीनरो बाहरे करिके आबि जाइत रहियइ आओर ओ हमर लाइफके सबसँ अच्छा मोमेन्ट रहैत रहय किएक कि हमर हसबैन्डके पास ओतबा टाइम नहि होइत रहय की ओ हमर सङ्ग टाइम स्पैन्ड करऽ सकय टाइम स्पैन्ड करयके लेल टाइम होनाए जरुर होइ छै आओर ओकरा टाइम रहबय नहि करय आओर वएह ओ जे हमसभ सन्डे सन्डेके बाहर घुमय लए जाइत रहियइ कभी पार्क कभी रेस्टोरेन्ट कभी मॉल कतहु ने कतहु एहन जगह जाइत रहियइ जेतऽ सिर्फ हम दुनू टाइम स्पैन्ड करऽ सकी आओर ओतऽ हमसब तरह तरहके चीज सब खाइत रहियइ आओर हमर हमरा जादातर फास्ट फूड पसन्द छै तऽ हमर हसबैन्ड तऽ खाइ नहि छै किएक कि फिजिकल एजुकेशनके टीचर छियै तऽ फिर भी हम खा लैत रहियइ फिर हमरा गोलगप्पा खेनाइ पिज्जा खेनाइ बर्गर खेनाइ टिक्की खेनाइ ई सब हमरा बहुत पसन्द छै आओर जे हमर हसबैन्डके बिलकुल पसन्द नहि छै किएक कि ओइसँ फैट बढ़य छै पर फिर भी हम खा लैत रहियइ आओर कनि मनि अपन हसबैंडोके खिला दैत रहियइ